میرا پسندیدہ کھیل بیڈمنٹن ہے میدان چھوٹا ہوتا ہے تیرہ پوائنٹ چار میٹر چھ پوائنٹ ایک میٹر انڈور زیادہ کھیلا جاتا ہے تاکہ شٹل کاک ہوا سے متاثر نہ ہو شٹل کاک ہلکی اور پنکھ والی ہوتی ہے زیادہ تیز ہوا میں اڑان لے لیتی ہے اس لیے اسے کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے ریکٹ ہلکی اور پتلی ہوتی ہے زیادہ ریفلیکس اور اسپیڈ کا تعلق ہوتا ہے گیم پلے زیادہ فاسٹ فیسٹ ہوتا ہے ایک ریلی میں کس کئی اسمیشز اور ڈراپ ہوتے ہیں میچز یوژولی بیسٹ آف تین گیمز دو ایک پوائنٹ ایچ تک ہوتے ہیں پاپولر پلیئرس